हँ बोलऽ ने की सब सब्जी लेता सब ढ़ंगके सब्जी छऽ करैला छऽ भिंडी छऽ परवल छऽ आलू छऽ मटर हेतऽ पालक छऽ बहुत सब्जी कद्दू आओर छिकै सब सब्जी छऽ की लेबहो की करैला वही बीस रूपये दै छियै बीस रूपये दै छीय करैला हूँ आबऽ ने लेबहो की भिंडी छिकऽ पन्द्रह रुपैये

आबऽ ने किछु कम होइ जेतै आबऽ अयबऽ तऽ किछु कमो हो जेतऽ जे सब्जी पसन्द होतऽ ओ सब्जी लए लेबऽ अपना खाली करैले लेबहो भिंडिये लेबहो आरो कुछो नहि लेबहो आलू आलू छऽ आलू छिकै पन्द्रह रुपैये हँ आबऽ ने किछो कम अच्छा आबऽ ने किछो कम कए देबै बारह लगाइ देबो आरो कि एबहो तब ने अच्छा अयलाके बाद किछु कम होइये ने जैतऽ जे पसन्द परतऽ ओ लए लेबहो कमो कैरि कऽ अपन दए देबऽ हमरो तनी बेचैके है दू पैसा नहि होतै तऽ हमे फालतुवे ने बेचे छियै तऽ तनिक

आँइ

बारह दए देबऽ अहाँ आरो छिकै परवलो और छीकऽ अथियो शिमला मिर्चाइयो और छिकऽ आर